ہم اپنی فیملی کے ساتھ سفر میں جانا چاہیں گے اس لیے کہ فیملی کے ساتھ اچھا انجوائے ہو جاتا ہے اور آب و ہوا چینج ہو جاتی ہے اور جگہیں ہمیں الگ الگ جگہیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں الگ الگ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے الگ الگ اسٹیٹ میں ہر کیا نام ہے الگ الگ چیز دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ لال قلعہ وغیرہ ہوا کوئی فیمس جگہ ہوئی یہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ویسے فیملی کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بھی جانا چاہیں گے اور ان کے ساتھ بھی اچھا انجوائے ہو جاتا ہے